हेलो बोले मोबाइल लेना था मोबाइल लेना था ओप्पो का प्राइज क्या होगा तेरे हजार उसको कथी

छओ जी बी रेम बारह जी बी रैम आठ जी बी रैम या फेर बारह जी बी रैम बला नहि छो एक सए अठाइस जी बी स्टोरेज हँ

कहलियौ जे सैमसंग गैलेक्सी छौ तीस हजार आ हम फाइनेन्स पर लेबै तऽ ओकरा मतलब केना की होइ छै हूँ डाउन पेमेण्ट कतेक लगतै गैलेक्सीके रेट कतेक छै पचीस हजार डाउन पेमेण्ट कतना एकर डाउन पेमेण्ट केतना पैड़ि जेतै पॉँच हजारमे भऽ जेतै पॉंच हजारमे भऽ जेतै आइ डी की सब लगतै बैंक एकाउंट फोटोकॉपी की ओरिजनल ई सब लगतै अच्छा फोटो कए गौ लगतै ठीक ठीक छै आबै छी